औ नंखौ आङो गेजेर जोलैनि मोनसे बाहागो जेराव सेंग्रा आरो बोराइ बेनि गेजेरनि सेंग्रा जोलैयाव जोङो मैन प्राय'रिटि या फरायनायानो जायो आरो बोराइ बैसोयाव जाहैबाय न'खर सामलायनाय दा बेनि गेजेरावनो आङो फरायोबो आरो न'खरनिबो न'खर सालायनायावबो आसि आखाय थायो आरो ना फारागथि होनोब्लाथाय सेंग्रा जोलैया गावनि फरायनाय आरो बिदिनो गियान साफा खालामनाय गेलेनाय गुलेनाय रंजानाय बेफोरनियाव बांसिना गोसो जायो आरो बोराइफोरनिया आरो न'खर सालायनायाव सम आगारना हरनांगौ जायो न'नि खामानि दामानि गथ' गथायनि फरायहोनाय बिसि फिसाय सामलायनाय बेफोर जायो फारागथिनि फारागथिया बेफोरनो